भाऊ बीहायो मूंखे हिते ई लहणो आहे ऐं घणो भाड़ो थियो उहो ॿुधायो अच्छा ॿ सौ रुपिया थिया ठीकु आहे त तव्हां रोकड़ा वठंदव के न जी पे पेटीएम सां वठंदव ॿुधायो